आं मिगी समान चाही दा कोई करेयाने दा समान ते केह् केह् रेट होग इंदा अच्छा अच्छा बाकी हांजी हांजी इक सौ ते पैंत्ती चाली दे बिच अच्छा अच्छा बाकी कोई चौल शोल बाकी जियां अच्छा अच्छा ते देसी चौल होङन थुआढ़े कोल हांजी हांजी आं केह् रेट लग्गोग नुआढ़ा अच्छा सस्ता मिली जाना ते मतलब अच्छा अच्छा ते मांह् मांह् देसी मांह् मिलगे देसी मांह् दी दाल किन्ना ऐ इस बेल्लै

साढ़े ग्रां थोह्ड़ा मतलब सौ रपेया किलो बी बिका दे तुस इक सौ दस्स आक्खा दे फ्ही अग्गै असें बेचने बी हैन नी आ फ्ही असें

इक सौ इक सौ दस्स ते तुसें देआ दे ते असें अग्गै फ्ही केह् कमाना अच्छा तुसें पचानवैं देने न

अच्छा बाकी जेह्ड़ी कोई जेह्की दालियां कोई दालियें दा केह् रेट मुंगी दी दाल होई गेई मसरें दी होई गेई

आं ठीक ऐ

अच्छा अच्छा आं फ्ही असें ते दिक्खो हां असें बेचनी गै तां गै तुसेंगी आक्खा दे के असेंगी थोह्ड़ा रेट ना थोह्ड़ा ठीक के लाओ फ्ही असें असें बी कमाने ना कोई इक दो रपेआ बिच आं ठीक ऐ ठीक ऐ दकान उप्पर आइयै मिलने आं फिर थुआढ़े ने चंगा चंगा चंगा जी चंगा ठीक ऐ जी ठीक ऐ जी